कॿरि हिकु ॾिसूं त पनोती विहंदी ऐं ॿ ॾिसूं त सुठो ॾींहुं वेंदो कुझु सुठो सुठो थींदो पाणि सां ई सभु मान्यताऊं आहिनि कांउ कां कां करे त महिमानु घर में ईंदो बाज पखी घर जे मथां घुमे त ॾींहुं सुठो न वेंदो आहे कजियो थींदो घर में अहिड़ो इजा आहे कबूतर लिठो करे त ॾींहुं ख़राबु वेंदो अहिड़ी मान्यताऊं आहिनि जेको हिन सां कुझु थींदो कोने इहा सभु खोटी मान्यताऊं आहिनि इहो मूंखे लॻे थो